हेलो सर हाँ जी आप ओला कैब से बात कर रहे हैं जी सर मुझे थोड़ी ओला कैब के बारे में जानकारी चाहिए सर मैं अभी ग्वालियर से मथुरा की यात्रा तय करने वाली हूँ अपने परिवार के साथ तो मुझे एक छोटी ओला कैब बुक करनी है तो सर आप मुझे बता दीजिए चार लोग जाने वाले हैं मेरे साथ तो उस कैब के बारे में थोड़ा बता दीजिए उस कैब में क्या फैसिलिटी होंगी और वो मुझे अभी मिल सकती है कि नहीं अर्जेंट है और सर उसी के साथ मुझे एक बड़ी ओला कैब भी बुक करनी है जिसमें छ लोग जाने चाहिए और सर उसमें सामान की रखने की क्या फैसिलिटी होगी और उसमें ए सी वगैरह होगी या नहीं तो आप मुझे उन दोनों में अंतर बता दीजिए जी सर और छोटी ओला कैब और बड़ी ओला कैब दोनों का किराया बता दीजिए जी सर छोटी का किराया और बड़ी का किराया मुझे दोनों बुक करनी है और सर मुझे आप उनकी फैसिलिटी के बारे में भी बता दीजिए